یقیناً اگر آپ ڈرائنگ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کئی تکنیکات اور تجاویز ہیں جن کو سیکھ کر آپ اپنانے سے بہتری آتی ہے ذیل میں میں تفصیل سے وہ تکنیکات ذرائع اور آن لائن ذرائع بیان کر رہی ہوں جن سے بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے سیکھی گئی تکنیکات جومیٹری اور بنیادی اشکال کا مطالعہ ہر بڑی تصویر یا خاکہ چھوٹی اور سادہ اشکال جیسے دائرہ چکور مستطل وغیرہ سے بنتا ہے میں نے سیکھا کہ پیچیدہ اشکال کو پہلے بنیادی اشکال میں توڑنا آسانی پیدا کر سکتا ہے شیڈنگ اور روشنی کا استعمال ایک اچھا خاکہ صرف لائنس سے نہیں بلکہ سایہ اور روشنی کے تاثر سے بھی جاندار بنتا ہے